भारतमे हर तीन महीना पर मौसम चेन्ज भए जाइत छै पहिले गर्मीके मौसम होयत छै गर्मीके मौसममऽ अहाँकऽ आम कठहर अमरुद हर चीज एहन मिल जायत तरबूज खरबूजा गन्ना ईसभ मिल जायत जे अहाँ हर फ्रूटके सीजन होयत छै गर्मीके सीजन जे होयत छै गर्मीमे अहाँ हर फ्रूटके मजा लऽ सकैत छी आओर अहाँ गर्मीमे अपन नानीके यहाँ जा सकैत छी गाँव घुमयलऽ जा सकैत छी अगर अहाँ बाहर रहैत छी तऽ ओतय जाके अहाँ हर चीजके हर गाँवके रहन सहनके मजा उठा सकैत छी आओर सर्दीके मौसममे तऽ बिस्तरसँ निकलयके मन नहि करैत छै किआकि सर्दी बहुत ज्यादा लागैत छै हमरा आओर सर्दीमे हम गरम गरम खाना बनाकऽ खा सकैत छी अगर अहाँ नॉनवेजिटेरियन छी तऽ अहाँ नॉनवेज खाना खा सकैत छी ताहिसँ अहाँकऽ गर्माहट महसूस होयत चिकेन मटन फिश एग कुछ भी खा सकैत छी जँ अहाँ नॉनवेज खाइ छी अगर अहाँ नॉनवेज नहि खैत छी तऽअहाँ छोले पनीर गाजरके हलुआ सर्दीके सीजनमे हमर सभसँ फेवरेट गाजरके हलुआ रहय छै किआकि हमरा बनबयओ लऽ आबय छै आओर हम अहाँ एक बेर गाजर हलुआ बनाकऽ फ्रिजमे राखिओ सकैत छी फ़्रिजमे राखिकऽ अहाँ खाना दू तीन बेर गरमकऽ कऽ खा सकैत छी आओर गाजरके हलुआ गरमे गरम पसन्द आबैत छै सर्दीके मौसममे आओर बरसातके मौसममे अहाँकऽ पकौड़े वगैरह पसन्द रहत चाय पकौड़े आओर सूखा खाना पसन्द रहत जाहिसँ न मनमे किच किच नहि आबय किआकि ई नऽ गीला खाना रहैत छै आओर बारिशो होयत रहय छै ओहिमे जे छै से कोनो भी गीला खाना खाएमऽ खराब लागैत छै आओर सूखा खाना आसानीसँ खायल जाइत छै